बे ओनसोलाव गोबां दाउफोर दङब्लाबो गोदोनि बायदि गोबां रोखोमनि दाउफोरा जोंनि ओनसोलाव गैया जेरै दाउराइ बे दाउराइफ्रा जोंनि ओनसोलाव गैला दा जोंनि ओनसोलाव दाउस्रि बाथ' दाउथेब बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउलाफोरखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेराव आङो बाथ' दाउखौ मोजांसिन मोनो मानोना बाथ' दावा जोङो उन्दैनिफ्राय जुदि बेखौ राव फोरोङोब्ला बिनि बियो जोंनि रावखौ सोलोंनानै बियो गोदै गारांजों जोंनि रावखौ सोलोंना लानानै बियो राव होफिननो रोङो बेजों लोगोसे बाथ' दाउनि जि समायना नुथाय बेखौ आं थारैनो जोबोर मोजां मोनो बेजों लोगोसे बाथ' दावा नुनायाव जोबोर समायना आरो बिनि राव सोलोंनाय आयदाया थारैनो जोबोर समायना बे जायगायाव थानाय दाउफोरनिख्रुइ बाथ' दावानो आंनि नोजोराव साबसिन आरो बिनिफ्राय बाथ' दावा जोंनि रावखौ सोलोंनानै थारैनो गुबुनखौ रायदावनो सोलोङो नाथाय गुबुन दाउफोरा बेबायदि राव सोलोंनो हाया जेरै दाउखा दाउ खौवौ बेफोद दावा जोंनि ओनसोलाव दङब्लाबो बिसोरो जोंनि रावखौ गोरलैयै सोलों हाया नाथाय बाथ' दावा जोंनि रावखौ उन्दैयाव जुदि फोरोङोब्ला बेदु बाथ' दावा जोंनि रावखौ थारैनो सोलोंनो खाबु मोनो आरो सोलोंनो हायो बिदिनो जोंनि रावखौ सोलोंनानै बिथांमोना रायदावनो थाखाय गोरों जायो जोंखौ रायदावनो गोरलै जायो